ई सेवा पहिले हमरा सभ तऽ बचपनसँ अनुभव कयने छी पहिले हमरा सभ डाकमे चिट्ठी लिखैत रही अन्तर्देशीय पत्र लिखैत रही तकरबाद पोस्टकार्ड लिखैत रही तकरबाद बैरन पत्र भी होइ रहै जो ओकरा बैरन पत्र छोड़वाबय जकरा भेजै रहियै ओकरा सुनैके पैसा लागै रहै अथी छोड़बैमे पैसा लागै रहै आ बैरन अन्तर्देशीय अन्तर्देशीय आओर पोस्टकार्डमे पैसा नहि लागै रहै छोड़बैमे आओर ई सेवामे दिक्कत होइ रहै बहुत लेटसँ लोककेँ पता चलै रहै आइ भेजै रहियै हफ्ता दिन दस दिनमे पहुँचै रहै पत्र तब कोनो समाचार मालूम होइ रहै अभीके युगमे तऽ मोबाइलके भए गेलैए तुरन्त गप्प कए लै छै आब तऽ विडिओ कॉल भी करि कऽ लोक सुनि लै छै देख लै छै फोटो सहित बहुत आब बढ़िआँ भए गेलैए ई सेवासँ बढ़िआँ इंटरनेटके सेवा चलि रहल छै ई सेवामे लोकके जादा जरूरी रहै पत्र पहुँचाबय पड़ै रहै डाकिया लऽ जाइ रहै पिउन रहै रहै किछु पत्र सभ फाटियो जाइ रहै हराइयो जाइ रहै पहिले तऽ पोस्ट ऑफिसके ई सेवाके दुआरा रुपैआ भी आबै रहै पार्सल भी आबै रहै अभियो आबै छै ई सेवा लेकिन आब यूज ओकर कम भए गेलै मोबाइल लए कऽ मोबाइलपर सभ काम भए जाइ छै लगभग एहि दुआरे ई सेवाके कम यूज होइ छै ई एहि दुआरे ई सेवासँ बढ़िआँ एखन नेट बैंकिंग नेटे इंटरनेट ही सही चलि रहल छै